जि'यां की में तुसेंगी दस्सां कि जेह्ड़े बजार जूस बगैरा औंदे निं ओह् निं पीने चाहिदे की के ओह् सेह्त आस्तै बी बड़े हानिकारक होंदे ते इस करके अस अपने घर गै इक्क जूस बगैरा बनाने आं जियां कोई चाह् होई प्ही शरबत होइया कोई इं'या नींबू पानी होइया जूस होइया कोई केले दा जूस होइया इं'या मतलब अपने घर गै अस जिन्ने बी पीने आह्ले पदार्थ होंदे अस घर गै बनाने आं ओह्दे कन्नै लाभ गै बड़ा होंदा ऐ होर साढ़े शरीर आस्तै बी चंगा होंदा ऐ ते असें बी जेह्ड़ा जादै कोला जादै सेवन जेह्ड़ा ते घर जेह्ड़ा जूस बनाइयै ना ओह् ओह्दा करना चाहिदा ते होर जि'यां कोई सेवै दा जूस होइया संतरे दा जूस होइया अस अपने घर बी कड्ढी सकने आं अस ते में अपने घर ई कड्ढनी आं ते ओह् बड़ा जेह्ड़ा बच्चें आस्तै बी ठीक होंदा ओह् मतलब अपने शरीर आस्तै बी ठीक होंदा अपने फैमिली गी अपने टब्बरै गी मतलब ओह् देई सकने आं अस जेह्ड़ा घर अपने हत्थें बने दा होंदा निं ओह् बने दा भी ना प्योर होंदा शुद्ध बिलकुल ओह्दा असेंगी ना लाभ लाभ बी बड़ा होंदा इस गल्ल जेह्ड़ा कुदरत दियां चीज़ां होंदियां जेह्ड़ियां भगवान तरफो बनी दियां उ'नें असेईं घर गै यूज़ करना चाहिदा बाहरा जेह्ड़े जूस आह्नदे ते उंदे बिच बाहरा बड़ा सारा कैमिकल ते बगैरा बगैरा होंदा ओह्दे बिच ओह् असें ओह्दे ई ओह्दा सेवन निं करना चाहिदा अपने घर बनाना चाहिदा जियां जूस चाह् बगैरा होई जूस होइया कोई असें घर गै बनाना चाहिदा ऐ